जी मैं आटो ड्राइवर बोल रहा हूँ

पहली चीज़ तो आप भैया नहीं सर बोलिए ठीक है जिस

क्या आटो आटो ड्राइवर कोई इंसान नहीं होता क्या नहीं सर बोलोगे तो भैया भी नहीं बोलोगे फिर भाई जी बोलिए ठीक है फिर तो ठीक कितने लोग हो चार लोग हो कौन सी गाड़ी में जाना पसंद करेंगे आप ए सी हो ए सी भी कई लगभग लगभग आटो में तो ए सी होगा नहीं कार बताया था फारचूनर चाहिए फारचूनर चाहिए कितने लोग हो चार लोग पर हेड टूर दो हज़ार के आस पास रहेगा किराया पर हेड पर हेड के हिसाब थोड़ा कम नहीं यह एक तरफ का है जाने का आने का दो हज़ार अलग से टोटल चार हज़ार रुपये पड़ भैया फारचूनर में बैठोगे तो इतना किराया पड़ेगा ही पड़ेगा तो आप आटो में ही चलिए फिर आपके लायक फारचूनर नहीं है बीस रुपये में चलिए आप नहीं हो पाएगा भाई सब्ज़ी मंडी में आए हो क्या पूरा बैठोगे ए सी में और चाहिए फारचूनर पैसे में पैसे तेल है नहीं अरे बढ़िया है यह सर्वेस पान वाले के यहाँ तुमको फेमस पान खिलाएँगे उसके बाद में जो है रसगुल्ला खिलाऍंगे जो रमेश माई के यहाँ का बहुत फेमस है देवा शरीफ़ के पीछे मज़ार में जो है एक लौंग लत्ता बहुत अच्छा मिलता है तुमको वह भी खिलाएँगे चलकर के फेमस जितनी जगाएँ हैं सब जगह टहला देंगे तुमको इसी बहाने यहीं पर यह किराए में तो हम कन्सेसन नहीं कर सकते हैं किराया इतना ही रहेगा अगर आपको अल्टो से चलना हो तो बताओ तीन हज़ार रुपये में हो जाएँगे चारों लोग आटो नहीं अल्टो बता रहे कार अल्टो अल्टो कार को बोल रहा हूँ मैं अल्टो में नहीं जाते तो फिर इतना इतना बजट रखा करिए फारचूनर से चल सके नहीं वह भी अवेलेबल है हमारे पास मर्सडीज़ भी मिल जाएगी आपको उसके भी रेट अलग हैं उसका जो है आठ हज़ार पर हेड है एक तरफ से तो फिर आप रहने दीजिए ना आप आटो से चलिए आपको क्या दिक़्क़त है इतनी शौक़ क्यों बढ़ रहा आपके पास चौबीस हज़ार एक तरफ से ऑनलाइन चलाते हैं लेकिन कैस में लूँगा नहीं नहीं ऑनलाइन फस जाता है पैसा हमें कैस चाहिए तो ठीक है कहीं और देख लीजिए आप फिर इतना आपके आपके जैसे पचीस आते हैं यहाँ पर किसको हम देखें कहाँ तक देखें बढ़िया बस